میں نے ایک بار ایک سیلو کا پین بال پین خریدا تھا جس کا تجربہ ہم نے اپنے سی ٹیڈ کے ایگزام میں کیا کہ وہ بہت اچھا چل رہا تھا اور اس نے ہمارا بخوبی ساتھ دیا اس لیے ہم آئندہ اس کو استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں